मुजफ्फरपुरमे हमरा हिसाबसँ आमतौरसँ चुनौती जे छै ने से ट्रैफिकके छै कियाकि मुजफ्फरपुर के जे समस्या छै ने से ट्रैफिकके लऽ कऽ दिनोदिन बढ़िते जाइ छै तऽ ट्रैफिकके लऽ कऽ तऽ एते बड़का परेशानी छी जे आदमी कतहु जे नहि सकैए अहाँ चाहबै जे हम जल्दीसँ जल्दी निकलिके कतहु पहुँच जाइ तऽ बहुत समस्या छै हालाँकि एखन मुजफ्फरपुरमे तऽ ट्रैफिकके लऽ कऽ इशू लऽ कऽ बहुत तरहसँ मन्त्रीसब कऽ रहल छै कियाकि देखय छिए ट्रैफिक सिग्नल सबके बेबस्था कऽ देने छै फाइन मारैके बेबस्था कऽ देने छै ओहिके हिसाब सबसँ कनि पानिओके समस्या छै मुजफ्फरपुरके पानि नहि बढ़िआँ छै अहाँ बिना ब्वाइल कएल पानि या बिना अहाँ फिल्टर लगा पानि अहाँ नहि पी सकै छी अगर अहाँ पानि ओ पिए छिए तऽ अहाँ सेहतसँ बीमार पड़ै छिए सेहतसँ अहाँके तकलीफ हैत ओहि तरहके बहुत तरहके समस्या भऽ जाइ छै जमीनी विवाद लोक एक दोसरके खून कऽ दै छै जमीनी विवाद एहि तरहके एतहु छै जे एक दोसरके भाइके भाइ नहि समझि रहल छै हर तरहसँ समस्याए उत्पन्न होइ छै आइ हम एगो बात कहै छी भाइए भाइ लऽ कऽ दुश्मन बनि जाइ छै खून खुनामा कऽ दै छै एहि सबसँ की हासिल हेतै बहुत तऽ बहुत इएह हेतै जे एक दोसरके किओ मारि देतै ताहिसँ की भेटतै ताहिसँ भेटतै किछुओ नहि ओहि तरहसँ मुद्दापर जे छै नहि धियान देने छथिन ओसब एहन बात तऽ नहि छै जे धिआन नहि दऽ रहल छथिन अगर हमसब नेतो लग जाइ छी तऽ नेतो सब ककर सुनै छै जकर पहुँच छै आइ अगर अहाँके कतहुसँ जान पहचान अइ पहुँच अइ तऽ नेता ओकर जल्दीसँ आम इन्सानके नेता सुनै छै नेता आम इन्सानके नहि सुनै छै नहि ओ सुनि सकैए कियाकि सब छै घूसखोरीके जमाना जे घूस देलक तकर बात सुनब नेतो सब छै ओहिलए घूसखोरीके जमाना छै नेतो सबके तऽ नेता सबके बारेमे कहिओ हम विशेष इएह विनती कऽ सकै छी नेता सबके जे ट्रैफिकके लऽ कऽ कनि धिआन दिऔ पानीके समस्यासँ कनी दूरी बनाकऽ राखिऔ दूरी बना दिऔ आओर जमीनी विवादसँ जहाँ तक जहाँसँ कनि कम झंझटि होइ